جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو کھیت میں کھیلتے تھے وہاں بہت سارے مزدور کام کرتے تھے ایک مزدور کو نا سانپ کاٹ لیے تھے تو ان کا پورا شریر نا نیلا ہوئے جا رہا تھا نیلا ہوئے جا رہا تھا تو پھر وہ نا ہم کیا کہتے تھے سپیرا کو بلائے تھے ہاں تو سپیرا کو بلائے ان سے جب اس کا زہر نہیں نکلا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کچھ دوائی دی علاج کی کچھ دن کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوا بہت سارا علاج چلا پھر وہ ٹھیک نہیں ہوا تو ان کو نا پھر گاؤں لے کے آئے تو پھر نہ وہیں کے کوئی ایک آدمی جو رہتے تھے جو ان کا علاج کرتے تھے زہر نکالنے کا بہت ساری دوائی رکھتے تھے بہت سارے چیزیں رکھتے تھے اور کچھ پیڑ کے رکھتے تھے ان کے پاس بہت ساری چیز کی جانکاری تھی تو پھر ان کے پاس لے گیا لے گئے پھر ان کو بہت ساری چیز کی علاج کرے پھر دکھائے تو پھر نا وہ بہت سارے علاج چلا کچھ دن چلتا رہا اس کے بعد جا کے وہ وہ اس کا نا زہر نکلا پھر نا ان یہ سب کہانی ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں سانپ کا کسی کو سانپ کاٹ لیتا تو وہ نا ایک گرو رہتا اسی کے پاس جاتے ہیں اور وہیں دکھاتے ہیں وہ کچھ دوائی لگاتے اس کے پاس کچھ جڑی بوٹی رہتی ہے سانپ کا زہر نکالنے کے لیے تب وہ نکال ان کو زہر نکالتے ہیں پھر اس کے وہاں پہلے نہ دوائی لگاتے ہیں بہت ساری چیز کرتے ہیں یہ ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ سب دیکھتے تھے اور بہت گاؤں میں ہمیشہ جنگل ونگل میں سانپ ہوتی ہے اور کو جاتا وہاں سانپ تو کاٹ لیتا ان سے پورا شریر